मां श्रीमत भगवत गीता ग्रंथ पढ़ियो आहे हुन में श्री कृष्ण भॻिवानु चए थो कि पंहिंजा कर्म कंदा रहो पर फल जी इच्छा न कयो भॻिवानु चए थो की मूंखे सैंटर सम्झी मञी वियो मञियो ऐं तव्हां सभु कर्म कयो मटैरियल वल्ड में आयां आहियो संसार में आयां आहियो काई बि पंहिंजी ज़िमेदारी सां भॼो न सभु कर्म कयो पर मूंखे यादि कंदा रहो हर वक्त हर पल हर शण मुंहिंजो नालो खयो छो की मां ई स्वेश्वर आहियां मां ई कृष श्री कृष्ण भॻिवानु आहियां ॿिए अध्याय में भॻिवानु गीता जो सार था ॿुधाइनि कि तू सभु कर्म कर फल जी इच्छा न कर छो जो सभु कर्म जेके बि कर्म करे थो उहे मुंजे चरननि में अर्पणु कंदो वञु ऐं तुंहिंजो भूत बि तुंहिंजे हथ में कानि तुंहिंजो पास्ट भूत ऐं फ्यूचर भविष्य बि तुंहिंजे हथ में कोन्हे प्रै जेको बि वर्तमान में आई उहा ई सॼी लाइफ जो जिस्त आहे पास्ट में छा थियो तू हुन खे यादि न कर फ्यूचर में छा थियणो आहे तू हुन लाइ ॾुख न कर जो को वर्तमान में हले वेठो जेको एट प्रैज़ैंट टाइम हले वेठो उहो ई सभु खां बैस्ट टाइम तुंहिंजे लाइ आहे पाण ई तुंहिंजे लाइ आहे तू टिनि गुणनि सां ॿधियलु आई रजो गुणु सतो गुणु तमो गुणु रजो गुण में तूं रजो गुण में तू मिक्स कमु कंदो आई तू ख़ुशि बि हूंदो आई ऐं दुखी बि थींदो आई सतो गुण उहो हूंदो आहे जंहिंमें तू भॻिवान जी भक्ति थो करे भॻिवान जो कीर्तन थो करी भॻिवान जी लीला रूप गुणु जो तू गुणगान थो करी हुन वेले तूं सतो गुण में हूंदो आई तू रजो गुण में बि न रहो तमो गुण में बि न रहो जेॾी महिल तोखे क्रोध थो अचे ओॾी महिल तू तमो गुण में हूंदो आई सॼे ॾींहं में तू ट्रई गुणनि सां ओत प्रोथ रहंदो आई भॻिवानु चवे थो कोशिश करे तू सतो गुण में रहो सतो गुण में कीअं रहिबो भॻिवान जो कीर्तन करे भगवान जो गुणगान करे भगवान जी लीला रूप गुण सभिनी लीलाउनि जो व्याख्या करे तू सतो गुण में रही थी सघे इहो ई इहो ई भगवत गीता जो सहार आहे तू कमु कंदो रहो फल जी इच्छा न कर जेको बि कमु करी थी सब भॻिवान खे अर्पणु कंदी वञु बिना किशी बिना किसी फल जी इच्छा जे इहो ई भगवत गीता में चयो वियो आहे हरे कृष्णा